हैलो नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा अस बी ठीक आं स्कूलै गी आए दे आं अच्छा अच्छा आं सेही ऐ में अच्छा दौं दिनें दी छुट्टी चलो कैलूं कैलूं कल्ल अत्तरूं जां अज्जकल अच्छा कोई नी तां आं कोई निं लेई जाओ तुस लेई जाओ लेई जाओ कोई निं ना बा कोई गल्ल निं खाई जंदा ते भी पढाउड़गे बिच्चे इसी ते इक्क गल्ल करेओ ते अगर घरा होर बच्चा औंदा होगा नी ते एप्लीकेशन लिखियै भेजी ओड़ेओ ओह्दे हत्थ आं कोई निं तां आं थे भी रोज़ स्कूलै निं औन तां पिच्छें रौहंदे जंदे बा कोई निं धामां तां खानियां होंदिया ननिहालियें दी आं कोई निं कोई निं सनाई ओड़गे अस लेई जाओ उसी धामां ई ठीक ऐ तां